पंज जनवरी उण उणिवीह सौ सतरि पंद्रहां अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह टीह जून उणिवीह सौ सठि छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह पंज जूलाई अरड़हां सौ वीह